प्रौद्योगी ने कला उद्योग जी जाम मदद कई आहे सोशल मीडिया में प्लेटफ़ॉम हुजे फ़ेसबुक हुजे यूट्यूब हुजे इंस्टाग्राम हुजे असीं अॼु ऑनलाइन सभु था करे सघूं किथां किथां यू एस में बि माण्हू हितां इंडिया मां सिखी था सघूं ऐं असां बि यू एस में हितां कहिड़ी बि शइ ऑनलाइन सिखी था सघूं ऐं अॼु असांजी कुझु बि ज़रूरत हुजे सॼी दुनियां हिकु दूसरे खां गॾु आहिनि ऐं कनेक्टेड आहिनि